पैह्लैं स्टेशनै पर गे उत्थैं टिकट लेई फिर उत्थैं पर्ची कटाई फिर उत्थै पैहे दित्ते फिर अस केह्ड़ी रेला च जाना असें फिर ओह् रेल आई फिर ओह् छे बज़े कन्नै फिर अस रेला च बैठे फिर उत्थें दिक्खनियां असें केह्ड़ी साढ़ी सीट ऐ केह्ड़ा नंबर लाए दा उ'नें ते फिर ओह्दे च असें बौह्ना जे गल्त च बेही जाह्गे ते फिर टी टी आई जंदा फिर ओह् आखदा भाई तुस इस ओह्दे पर बैठो थोहाड़ा नंबर एह् लाए दा ऐ फिर असें लम्में पेइयै लम्मी सीट होंदी ऐ फिर ओह्दे पर लम्में पेइयै जाना जाना फिर उत्थें बाथरूम बी बने दे बिच्च फिर फ्लैश बी बनी दी उत्थें फिर बाथरूम बी करना पशाब बी फिरना सब कुछ करना फिर उत्थें खाना आई जंदा फिर जो चाह् पीनी चाह् पियो कचौरी खानी कचौरी खाओ जे दुद्ध पीना दुद्ध पियो देहीं खाना देहीं खाओ सब्जी खानी सब्जी खाओ फुल्का खाओ जेह्ड़ा किश चौल खाओ पानी पियो फिर उत्थै ओह् करो ते फिर अस उत्थें उतरना बृंदाबन उतरे फिर उत्थुआं असें ऐटो ढूंडना फ्ही ऐटो ढूंडियै ते फिर असें उसी पुच्छना फिर किन्ने पैसे लैने न तुसें फिर असें उनेंगी पैसे देने फिर ओह्दे च बैठना फिर असें मन्दर दिक्खनां बांके एह् बिहारी दा दिक्खेआ तां जे ओह् उत्थैं दिक्खेआ केह्ड़ा कोई मन्दर होऐ उसी ढूंडेआ फिर अस उत्थें नच्चे फिर उत्थें अस खेढे फिर उत्थें असैं खाना खाद्दा फिर उत्थें बैठे दकानां उप्पर फिर उत्थें आश्रम च न्हाते फिर बाथरूम करो पशाब फिरो होर बी उत्थैं कपड़े बदलो बदलो फिर उत्थें अस परतियै मन्दर गे फिर उत्थें अस ओह् उत्थें गे अस बरसान्नै गे फिर अस उत्थें गे केह् राधा दे मन्दर गे फिर बरसान्नै गे फिर उत्थैं फिर भुल्ल गे अस उत्थैं गे अस फिर उत्थैं बी दिक्खेआ दिक्खेआ सनेंआ उत्थै बांके बिहारी बी गे फिर जेह्ड़े जेह्ड़े मन्दर हैन सारे दिक्खे उत्थें ओह् दिक्खियै ते फिर अस डेरै आए फिर परतियै रातीं खाना खाओ जेह्ड़ा सब्जी खानी खाई लैओ फुल्का खाना फुल्का खाओ जिस चौल खाने चौल खाओ जे ओह् खाना जेह्ड़ा किश खाना दुद्ध पीना दुद्ध पी लैओ लस्सी पीनी लस्सी पी लैओ जे पानी पीना पानी पी लैओ जे चाह् पीनी चाह् पी लैओ सोडा पीना सोडा पी लैओ जो बी किश खाना ओह् खाई लैओ हां जम्मना बी गे अस सच्च ऐटो च बैठे हां किस्ती च बैठे सच्च फिर ओह् पार कीती फिर उत्थै पैसे दित्ते उसी किस्ती आह्ले गी फिर उन्नै आर पार नदी करानी सानू फिर उन्नै फिर उत्थैं ओह्दा केह् नांऽ मन्दर उत्थै मंदर ऐ ओह्दा कृष्ण ऐ उत्थैं गोपियें दे कपड़े चुराए फिर उत्थैं गे फिर उत्थैं गोपियां नोहाड़े कन्नै नच्चियां नच्चियां कृष्ण कन्नै लीली रचाई रचाई ते उत्थै फिर कृष्ण औंदे वस्त्र चुक्की ले चुक्की ले फिर ओह् नंगियां बेचारियां आइयां आइयां अग्गैं फिर कृष्ण कन्नै उ'नें रास रचाई